ہمارے خاندان میں کھیر بنانے کی ترکیب یہ تھی کہ ہماری دادی جب کھیر بناتی تھی تو وہ کم سے کم بیس کلو دودھ لیتی تھی اور تھوڑے سے چاول لیتی تھی ان کو اچھی طرح دھو کر کے ان کو پھر ہانڈی میں چڑھاتی تھی اور اس میں دودھ ڈال دیتی تھی پورا اور بناتے بناتے وہ جب دودھ دس کلو رہ جاتا تھا تو پھر اس کو اتار لیتی تھی اس کے بعد اس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں جیسے بادام کاجو پستہ یہ ساری چیزیں ڈالتی تھی تاکہ وہ بہت اچھی لگے لذیذ بنے اور اسی طرح پھر ہماری امی بھی ایسے بناتی تھی پھر ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم نے بھی اپنے بچوں کو اسی طرح بتایا کہ بھئی کھیر ایسے بنایا کرو ہماری دادی ایسے کھیر بناتی تھی پھر ہماری امی ایسے کھیر بناتی تھی تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا کہ بھئی کھیر ایسے بناؤ ایسے اچھی بنتی ہے یہ یہ چیزیں ڈالو اور ان کو چاولوں کو خوب اچھی طرح دھوؤ اتنا دودھ ڈالو پھر وہ جب پکتے پکتے دس کلو رہ جائے اتنا رہ جائے تو وہ کھیر بہت اچھی بن جاتی ہے گاڑھی بن جاتی ہے اس میں کھانے میں بڑا ٹیسٹ آتا ہے ماشاء اللہ